केह् हाल ऐ बइया जी थुआढ़ा बस में बी ठीक आं में घुम्मने ई जाना हा तुस उधमपुर दा आए दे आहो आहो आहो डल झील जाना हा असें बी नेईं असें सारें जाना डल झील जाना चार चिनार बी जाना आहो ते तुस लेई जाह्गे असें के घुम्माई औह्गे अस चार बंदे न एह् तुस किश जादा निं ला दे थोह्ड़ा घट्ट करी ओड़ो एह् बड़ा जैदा ऐ हां जी अच्छा हां में बापस थुआढ़े ले औना ओह्दे पर अच्छा नौ सौ रपेआ तुसें जाने मतलब उत्थै घुमाने लैने ते भी औंदे बेल्लै किन्ने लैने उन्ने गै अच्छा अच्छा अच्छा तां क्युंकि ऐ ते की घुम्मियै लैन्ने आं अस बी ते कन्नै बसाखी बी दिक्खी औह्गे कन्नै हां जी हां जी हां जी में एह् सोचेआ हा कि फोटो बी बनाने ते सेल्फियां बी लैनिया ते इ'यै सोचा दी ही कि सेल्फियां बगैरा घुम्मने ते मटके शटके होङन ते तुसें ई पता ऐ जेल्लै डोगरे आदमी जैदा मटके मुटके दिखदे होंदे ते सैल्फियां लैनियां होंदियां हां जी हां जी असें सारें लोकें लैनियां न अच्छा इक्क फोटुए दे पंजी रपेऽ लग्गने अच्छा तुसें एह्दा मतलब कश्मीरी ड्रैसां एह्दा मतलब सारा किश रक्खा होना ऐ निं में हां जी हां जी दो बजे हारे औना में ते दो बजे हारे पुज्जी जाना उत्थै दो बजे हारे दा इत्थूं निकलना किन्ने चार बजे तक्कर पुज्जी जाना बस चलो ठीक ऐ अ'ऊं तुसें ई इक बारी फोन करी लैह्गी ठीक ऐ फ्ही